تلنگانہ میں لوگ اپنا فارغ وقت اس طریقے سے گزارتے ہیں صبح میں گئے ڈیوٹی ڈیوٹی سے آئے اس کے بعد اپنے گھر گھر کے کام و کاج کر لئے بچوں کو دیکھ لئے ان کے ورک وغیرہ کرا لئے اس کے بعد فارغ وقت میں آہستہ سے بیوی بچوں کو لے کے نکلتے ہیں پاس ہی حیدرآباد میں چار مینار ہے چار مینار کے پاس تھوڑی سی تفریح کر لیتے ہیں چار مینار کے دامن میں پاس ہی وہاں پہ فروٹ سلاڈ وغیرہ کے دکانیں ہیں تھوڑا سا ہلکا فروٹ سلاڈ وغیرہ کھا لئے اور اسی کے آگے گیلاڈ بازار ہے لاڈبازار میں سیر تھوڑی سی اِدھر اُدھر دکانیں دیکھ لئے تھوڑا پہنچے آگے خلوت ہے چاؤمیلا پیلس ہے وہاں پہ تھوڑا ٹائم گزار لئے کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ لوگ اپنے خالی وقت میں گاڑی لیتے ہیں سیدھا باہر نکلتے ہیں کوئی ہوٹل چلے جاتے ہیں ہوٹل میں اپنی فیملی کے ساتھ باہر کھانا وانا کھا کے پھر اپنے گھر کو روانہ ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اپنے آؤٹس آؤٹس کٹس پہ جاتے ہیں ڈھابے ہیں آج کل وہاں پہ جا کے کھانا وانا کھا لے کے کر کے آتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ اب کچھ لوگ کچھ لوگ ایسے ہیں بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں کہیں بھی منطقہ مان لیتے اپنی ہوٹلنگ کر لے کے پھر گھر کو واپس آتے